गामिनि मानसिया आथिं बायोब्ला अजानाव मुलि लायो नानाय फुननाय बाहायनाय जायो आरो दानि मानसिफोरा बांसिन डक्टर नाव नायो डक्टर नाव नायो जेनेबा जेनेबा सागानायनि मुलि आरो हमनायनि जानाय बायदि बायदि खालामनाय जायो